हेलो हेलो जी मैं आपने आज क्या दिया हाँ हो सकती

आप वो गर्म पानी का गरारा लिया करिए और थोड़ा विस्क्स भी लगाइए उसे आराम मिले

हाँ तो आप ऐसा करिए की पैर में दर्द है तो आप टेबलेट ले सकती आप क्लिनिक पर आइये यहाँ पे जी जी एक बजे आ जाइए ये वो डबल इस्टोरी तानसेन नगर ठीक है